جی ہاں مجھے ریاست فلاح و بہبود اور سیاسی خبروں میں دلچسپی ہے اور میں کرنٹ افیئر کی خبروں کو باقاعدگی سے فالو کرتا ہوں روزانہ خبریں دیکھنا اور پڑھنا میری روٹین کا حصہ ہے تاکہ میں موجود حالات سے باخبر رہ سکوں آج کل کی خبروں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ میڈیا کا کردار بہت اہم ہے لیکن اس میں توازن کی کمی نظر آتی ہے ایک طرف ہمیں اہم ملکی و عالمی معاملات کی خبریں ملتی ہیں جو عوام کو باخبر رکھتی ہے دوسری طرف بعض اوقات غیرضروری تنازعات اور سنسنی خیزی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے جس سے اصل مسائل پس پشت چلے جاتے ہیں میری رائے خبروں کے بارے میں مزید یہ ہے کہ موجودہ دور میں سوسل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹفارمس خبروں کے فراہمی کے طریقے کا کار کو بہت بدل دیا ہے اب خبریں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلط معلومات اور جعلی خبریں بھی زیادہ پھیل رہی ہیں اس لیے خبریں دیکھتے وقت وہ ان کے ذرائع پر بھروسہ کرنا بہت اہم ہو گیا ہے اس کے علاوہ کچھ نیوز چیلنز یا ذرائع کے نا جانب سے مخصوص سیاسی یا معاشرتی نظریات کو فروغ دینے کی کوشش بھی کی جاتی ہے جس سے خبروں کو غیرجانبداری متأثر ہوتی ہے اس کا اثر عوام کے رائے سازی پر پڑتا ہے اور بعض اوقات لوگ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں میری رائے میں صحافت کی اختلافیہ اخلاقیات پر سختی سے عمل ہونا چاہیے اور خبروں کو معروضی غیرجانبدار اور مستند ہونا چاہیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور کسی بھی خبر کو قبول کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لے میڈیا کا اصل مقصد عوام کو باخبر رکھنا اور معاشرتی بہتری کے لیے کام کرنا ہونا چاہیے